दाउ अमा लानायनि थाखाय माने बेमारफोर जायोबा माबायदि जोथोन लानांगौ बोरै दोननांगौ दा बेमारफोर जायोबालाय डक्ट'रफोर लायनांगौ जायो बिजिफोर थुनांगौ जायो आरो दाउफोर बेमार जायोबा बिदिनो हाथायाव फाननाय मुलिफोरखौनो इसे एनै बायना लाबोनानै बेबो बथलसेयावनो बिस पसिस त्रिस गाहाम लायो बेफोरखौनो माइरंजों लागायनानै होयो आरो बेफोरखौ होनो हायोबा माने इसे मोजाङाव फैयो आरो दाउफोरा मोसौफ्राबो बिजि सुनानै मोजां जायो डक्ट'रफोर लायबायबा डक्ट'रखौ लायनानै बिजि सुयो नालाय बेमार जाबा मोजां जायो आरो बिदिनो दाउ अमा आरो अमानि थाखायबो अमायाबो बिदिनो बेमार जायो इसे सारिआलियाव डक्ट'रनाव थांनानै भेटेनारि डक्ट'राव थांनानै मुलिफोर सम मोनसे होफैयो आरो जोङो बेजों किसुमाना मोजां जायो मुलि मोनजाबा मुलि मोनजायाबा जाला आरो बेमार जानाया भाग्य'आव थायोबा मोजाङै मोजां थांना थासिगोन भाग्य'आव गैयाबाथ' गैला बिदिनो जायो आरो दाउ अमा बोरमा लानायफ्राबो बोरमायाबो बिदिनो डक्ट'रनिनो गासैबो मुलि मुला लायनानै होफैनांगौ जायो बोरमायाबो सम मोनसे बेमार जायो खिस्रायलाबायनाय बेफोराव मुलि होफैनांगौ जायो बेखौबो बिदिनो भेटेनारि डक्ट'रनावनो लायो आं माब्लाबा लायनानै मुलिफोरजों इसे दौबा दौनानै होयोबा माने इसे मोजाङाव फैयो आरो खायसे खायसे बोरमाफ्राबो माथो खालामनो दाउ अमा बोरमाखौनो लानांगौ जायोना संसार जानायाव जेबो साख्रि बाख्रिबो मावनाय गैया नालाय बिदिनो फिसा फिसौ फोरोङो जों दाउ अमा फिसिनानैनो